हेलो जी मेरा भी बोल जी जी जी सबसे बोल हाँ कौनसा मैम अभी तो वह डीलक्स पोनीयर राइस है एक मैम और और भी चावल है मैम और आप बता सकती है आप कौनसा चाहिए आपको जी जी डीलक्स पोनी राइस है ना अपने पास बताइए हाँ इसकी तो मैम अभी सात सौ साठ रुपये है जी मैम यह एक्चुअली क्या है पचास किलो चाहिए था किसलिए मैम क्या किस चीज़ के लिए जी जी जी जी अच्छा पचास के जी चाहिए था मैम कौनसा छोटा दाना या लम्बा दाना वाला लम्बा दाना चाहिए एक मिनट मैं ज़रा देख लूँ बात कर लेता हूँ सर से मैं जी मैम लम्बा दाना तो हो जाएगा पचास के जी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना मैम डिस्काउंट कर दूँगा मैं आप टेंशन मत लीजिए पचास के जी है ना तो मैं डिस्काउंट कर दूँगा आपका आप टेंशन मत लीजिए ठीक है रिज़ रिजनेयबल रेट लगा दूँगा मैम आपका कोई दिक्कत नहीं सात सौ साठ है मैम मैं साढ़े छ सौ लगा दूँगा इससे कोई दिक्कत नहीं जी मैम छ सौ अच्छा ठीक है ना मैम कोई दिक्कत नहीं अब हम बताओ आप कब कब चाहिए मैम आपको अच्छा शाम तक चाहिए था जी मैम कहाँ पर पहुँचाना है अच्छा घर पहुँचाना मैम क्या आप आ जाओगे लेने जी मैम तो अड्रेस बता दीजिएगा ज़रा न्यू भारत सर कॉलोनी जी सौरभ हॉस्पिटल के पीछे ठीक है अच्छा मैम वह वह जो चंडी मंदिर है उसके बगल वाला है क्या जी जी जी जी ओ के ठीक है मैम तो मैं पहुँचा देता हूँ शाम में जी मैम लगा दूँगा अच्छा रेट कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओ के थैंक यू हूँ